अ जोङो दा बैसाग मासाव सफैब्ला लाहार फाहार खालामो खोथियानि थाखाय बेखौ ट्रेक्टरजों एवनानै दोखो दोखोनो बेवहाय जोङो खोथिया फोयो बिनि उनाव खोथिया जाहां जाहांब्ला बे समाव ट्रेक्टरजों गासिबो हा हुखौ सास खालामनानै रेडि खालामनानै दोनखायो बेवहाय जखन खोथिया देरो लावो होमब्ला जोङो खोथियाखौ फुनानै माइ गायहैयो बेवहाय आरो हाजिरा हुजिरा लानानै मानसिफोर लानानै माइ गायनाय जायो आरो बिनि उनाव बेसर उनाव मादो जोङो बेसरबो फोनाय जायो बेवहाय बेसर फाथो फोनाय जायो आरो आसु माइ बेखौबो एवनानै फोनाय जायो

मैगं अनेख मैगं थाइगंफ्रा बे जोंनि माबाफ्राव खबि गायो लाफा फोयो मुला फोयो बेखौ जों खिथि खालामनानै संनानै जानाय जायो

औ माइनि दामाथ' बिदिनोसै आजिखालि बेवहाय सारिस' फासस' आरो साराय फासस' बाव थाङो बेवहाय बेसरफ्राबो बारस' सैधस' मोनो मन मनखारा बेसरफ्राबो गय गयनि दामाथ' दा कुइनटेलाव बारस' सैधस' गयनि दामा बेवहाय जों फाननाय जायो बारस' सैधस' कुइनटेलाव जोङो बहाय माने दाम बुरजा मोनब्लासो जों फाननाय जायो गोरलै समाव जों फाना राहोनानै फमोननानैसो गयफोरखौ फाननाय जायो